बोलू दीदी कतऽसँ बोलै छियै कुमारखण्डसँ बोलै छियै

ठीक छै अपन सुनाबियौ कुमारखण्डमे केहन छै

अच्छा बहुत दिक्क्तमे रहै छी

हूँ अहाँ आरकऽ साधन नहि मिलैए गाड़ी घोड़ाक जल्दी नहि

अच्छा तऽ दिक्कत खूब होइत हाएत ने

हूँ अच्छा

नहि हमरा आरकऽ तऽ गाड़ी घोड़ा चौबीस घण्टा मिलै छै एहन कोनो बात नहि दिक्कत तऽ कोनो नहि सभ बढ़िएसँ रहै छी अच्छा